मोबाइल लेना है हमको एक फाइव जी मोबाइल लेना है दुकानदार पोको एक सौ फाइव मोबाइल फाइव जी मोबाइल कितने भर में आ जाएगा बीस पचीस हजार अरे थोड़ा कम दाम में लगाइए बीस पच्चीस हजार हमारे पास बीस ही हजार रुपया है हाँ तो हमें और क्या क्या है आपके दुकान में ठीक है उसके साथ कैमरा ओमरा सब सही है ना बढ़िया आवाज़ आता है लाउड इस्पीकर कैमरा का इतना है चलो ठीक है हमें सत्रह हजार भर में मोबाइल चाहिए आप देंगे इतने ही है तभी तो बोल रहे है न आप बीस पच्चीस हजार बोल रहे भाई चलो दो हजार और छोड़ दीजिए दे दो अठारह हजार ले लेना और दुकान में आपका क्या क्या है और कोई समान वैसा है कौन सा और मोबाइल है चलो ठीक है चार्ज ओर्ज होता है बढ़िया होगा पिन उन सब चीज देख कर लेना कैमरा ओमरा सही है न चलिए ठीक है हम आएंगे तो देखेंगे तो कैमरा ओमरा सब सही रहेगा तब हम आपका मोबाइल ले लेंगे

चलिए ठीक है तब भी आपको परते में इतना पड़ेगा तभी तो देंगे ठीक है हम आपका मोबाइल आ रहे हैं अभी आधा घंटा में हम आपका मोबाइल ले लेंगे

ठीक है और सब